हँ हेलो आबि गेल छियै कहाँ छियै अच्छा सीतामढ़ीमे अच्छा वहाँसँ जे सामनेवला जे बिल्डिंग देखैत छियै ने वहाँसँ राइट लऽ लिऔ हँ राइट लेलाके बाद तनिका गाड़ीके जे हइ हरि हरिअर पैंटके जे बिल्डिंग छै ने जे उएह छै